धोरोमनि सिबियारि आं ब्रह्म धोरोमखौनो दासिमबो आङो सिबिबाइ दं सिबियो आरो गिबिआव आङो नाथाय आंनि बिमा बिफाया माने बाथौ धोरोमनिसोमोन बै समाव आङो बाथौ धोरोमखोनो सिबिबोबाय सिबिबोबाय दङमोन बेनि उनाव जेब्ला आङो माने हाबा जायो अब्ला आं हाबा जानानै आंनि फिसाइनि धोरोमा ब्रह्म धोरोमलाइ आंबो बे धोरोमखौनो गोबानानै लाबाय आङो उम द्दिख्खाबो लादों बे ब्रह्म धोरोमखौनो आङो सिबि लांनोसै होन्नानै आङो गोबानानै लादों आङो बे ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनानै आङो ओह जोबोद मोजां मोनदों आङो फुं खिनिआवबो आङो बे जय्ग' आहुथिखौ होयो आरो मालाबा मालाबा आङो अह खाथि खालानि न'खर न' खाथि खालानि मानसिफोरखौ बा ब्रह्म धोरोमनि सिबियारिफोरखौ आं लोगो लानानै आं न'खराव जय्ग आहुथिखौ होयो बे बायदिनो आङो ओम फुं खिनियावबो आङो दसे जय्ग' आहुथिखौ नित्थ जय्ग होयो आङो होनानै आङो सिबियो आरो आङो मोनाब्लि समाव गथ' ग'थाइफोरखौ लानानैबो आङो बे जय्ग' आहुथिखौ होयो माखासे बे जय्ग' होनायनि मन्थ्रफोरखौबो आङो दायो ओह सोलोंनानै लादों आरो आङो सोलोंगासिनो दङ आरो आङो बे धरमखोनो सिबिनानै आं आंनि जोबथा बा आं जिउ थासान्दियाव बेखौनो आं सिबिलांगोन बेखौ सिबिनानैनो आङो दिनै गथ' ग'थाइखौ आङो फोरोंलांगासिनो दङ बे ब्रह्म धोरोमखौनो आङो सिगाङाव दोन्नानै माने आङो न'खरखौबो आङो सुग सान्ति आङो सोलिलांगोन होन्नानै आं सानो जेब्ला बैसाग दान फैयो अब्ला बे बैसाग दानाव जोंहा नखर न'खर जय्ग' होनायाबो जायो बे नखर नखर जय्ग' होनायाव बो आङो न' खाथि खालानिखौ ज' लोगो लानानै आरो फर'हिथफोरखौबो लागो लानानै बे बैसागनि बा बैसाग बैसाग दाननि बा अक्ट' बे ओह जागाय जेनो जोंनिया जय्ग' आहुथि होनाया कालिचरन गुरुदेब बाबानि माखासे जोङो बोसोन फोरखौ लानानैनो बे जय्ग' आहुथिखौ होयो आरो बेनि माखासे बानि गियान होनायफोरखौ लानानैनो जोङो माने थांनानै दङ गासिबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिया आंनि सान्नायाव दायो बे ओह ब्रह्म खौनो ब्रह्म धोरोमखौनो आङो जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला आङो बेखौ माने जेबो ओह गैया जासे साननानै लायो ओम जेबो गाज्रि बार हावा गैया जेबो मोदाइ दाउदाय बायदि सिनाफ्राबो माने धुब धुना फिदिंनायजों लोगोसे जय जेला जय्ग' होनायनि बे ओह अरनि उखुन्दै बा फिथाइ सामथाइनि मोदोमफ्रु बेफोरजों माने साखाथि फाखाथि माने ओह मोनामनायजों गाज्रि गेसफ्रा माने गोजानाव जानखार लाङो आरो बे बुहुमावहाय गोजौवाव बे उखुन्दैआ ओह थांनानै माने ओह सोदां हैनाय जायो आरो बे बुहुमखौ जोबोद साखोन सिखोन खालामो आरो बे उखुन्दैआनो ओह माने गोजौवाव थांनाय अखा महरै फैनानै जोंनि बे बुहुमावहाय फ्रिथिबियावहाय माने अखा गोग्लैनानै बेनो बे दंफां लाइफां फ्रिथ ओह बुहुमनि फिथाइ सामथाइ गासैबो ओह गोथां मुवाखौनो बिफां लाइफां बुहुमखौनो माने ओह ओह मोजां हासार गोनां सोदाङो होन्नानै जों फोथायनानै लायो बिनियावनो बिनि थाखायनो जोङो माने बे जय्ग' आवाथिखौ जों सामफ्रामबो होनांगौ आरो बेखौ होयोब्लानो जोङो जोबोद माने गासैबो मोजां थांनानै थानो हागोन खाथि खाला गेसाव गोफोन गासिबो माने बेजोंनो सुस्रा लांजोबो बि बायदिनो जोङो ब्रह्म धोरोमखौ फोथायनानै लायो गाज्रि मोदाय दाउदाय साफिनो हाया होन्नानै बेमार आजार जाया होन्नानै जोङो बे जय्ग' आहुथि होबाय थानायजोंनो जोङो जेब्लायबो ओह मोजां देहाखौ जों मोन्नो हागोन आरो गथ' ग'थाइ गासिबो जोङो ओह गियान होलांनो हागोन बिबायदिनो जोंनि गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारिया बेखौनो सिबिनानैनो गासै गथ' ग'थाइफोराबो माने ओह बिसिनि नखरफोराबो जोबोद जों मोजां जानायखौ जों नुदों बिबायदिनो गोबां मागो जेरै मागो फुरनिमा बे मागो फुरनिमाखौबो जों फालियो आरो जय्ग' ओह महालया बेखौबो जोङो गिदिद ब्रह्म धोरोमनि गिदिद जय्ग' होनाय फुजा होनानै जों फोथायनानै बहाय गासै गामिनि ओह हिनजाव हौवा गासिबो जों माने बेवहाय बाहागो लायो जोबोद गिदिदै गाजा गोमजायै जों बे जय्ग' महालयखौबो जोङो खुङो